ہیلو جی بھائی جی بھائی جی اچھا بند ہو گئی ہے تو کون سی گاڑی ہے آپ کی کون سی گاڑی ہے آپ کی ہونڈا کی ہے تو یہ دقت پہلی بار آئی ہے پہلے بھی کبھی آئی ہے پہلی بار آئی ہے تو بند کیسے ہو گئی آپ کی گاڑی اچھا اچھا اچانک بند ہوئی ہے اور کوئی دقت آ رہی ہے گاڑی میں تو وہ آپ کی گاڑی فسٹ ہینڈ ہے یا سیکنڈ ہینڈ ہے اچھا اچھا تو آپ کو پھر کیسی مدد چاہیے یہاں سے جی جی ہمارے پیٹرول پمپ پہ ایک مکینک ہیں تو اس کو آپ آپ کو آنا پڑے گا نا یہاں پہ یا پھر میں بھجوا دیتا ہوں آپ کے پاس مکینک جیسا آپ کو مناسب لگے اچھا تو کتنی دور ہیں آپ یہاں سے آدھا کلو میٹر اچھا تو آپ مجھے اپنی لائیو لوکیشن بھیج دیجیئے میں مکینک آپ کے پاس بھجوا دیتا ہوں ویسے آپ کی گاڑی کتنی پرانی ہے اچھا تو یہیں سے پیٹرول پمپ بھرواتے ہیں یا کہیں اور سے پہلے کبھی بھروایا ہے اچھا اچھا تو تو میں پیٹرول ٹو مکینک بھجواتا ہوں میں آپ کے پاس آپ اپنی لائیو لوکیشن بھیج دیجیئے میرے پاس ہاں اور پھر اور کوئی دقت ہو تو بتا دیجئے گا آپ ہاں انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گی

ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اوکے بھائی